हेल' नोथाङा हायनारि रेस्तुरेन्ट नि सलमन बसुमतारि नामा नोथांनि रेस्तुरेन्ट निफ्राय आंनो पिजा जाग्राखौ होफैनो हागोनना जुदि जुदि हायो आंनो बेलासिनि ब्रै थामजि रिंगायाव आंनि थाग्रा ख'थायाव होफैनो हागोन दे दे दे दे दे सम बादि होफैबानो जाबाय दे दे दे दे दे पिजा या बेसेबां मोनसे पिजा याव बेसेबां अके अके अके दे दे दे दे दे आसा खालामो नोंथांनिफ्राय थाबैनो आं बेखौ मोनगोन होननानै जागोन दे दे दे दे साबायखर नोंथां साबायखर साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम